एहि तरहकेँ कोनो जे छै से गलती एक गोटासँ सम्भव नहि छै जेना ट्रेनपर मतलब चढ़य लाऽ आबि रहल छी रस्तामे जाम लागि गेलैए ओहिमे जे छै से गाड़िवलाके जे छै से देरी लागि गेलैए तऽ ओहिमे जे छै से ककरो गुस्सा होएके जरूरी नहि छै ओना जे छै से लोग प्रायः देखल जाइत छै जे रिक्शावला आ ऑटोवला या अन्य लोग जे छै से गुस्सा करैए छै जे जायज नहि छै